हलो जी बोलिए कौन आज तो नहीं मिल पाऊँगी मैं बाहर हूँ अभी मैं परसों आ पाऊँगी अच्छा आप ने ठंडे पानी में नहाया था क्या अभी अच्छा कोई नहीं वो हो जाता है अभी मौसम भी चेंज हुआ ना तो इस वजह से होता है कोई नहीं आप थोड़ा अभी दो चार दिन गर्म पानी से नहाइएगा और टेबलेट वग़ैरह मैं आपको मेसेज कर दूँगी आपका वाट्सअप नंबर है क्या ठीक है मैं आपको परसों ही मिल पाऊँगी मेरा क्लीनिक दो से छः के बीच खुलता है जहापुरा पर जहापुरा पर फैज़ा कोलोनी ई ट्वेन्टी नाइन

नहीं नहीं अप्वांइटमेंट आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा आप वैसे कितने बजे तक आएंगी उस दिन दो से छः

फीस हमारी छः सौ रुपये से स्टार्टिंग है

जी जी क्या नाम है जी उनका अच्छा हाँ हाँ वो हमारे पहचान के हैं हम उनके यहाँ जाते हैं इलाज करने हम जानते उन्हें जी आप तब तक ठण्डा वग़ैरह कुछ खाइएगा पीएगा नहीं तो आपका फीवर और बढ़ जाएगा सर्दी जुख़ाम भी हो सकता है और ज़्यादा तो आपको ठण्डे पानी से नहाना नहीं है और थोड़ा गर्म पानी का कुल्ला वग़ैरह कर लेना अगर आप अगर ज़्यादा सर्दी हो रही हो तो ठीक है बाक़ी मैं आपको कुछ मेडिसिन अभी लिख कर दे देती हूँ तो आप दो दिन उसको यूज़ कर लीजिएगा खा लीजिएगा बाक़ी मैं आपको फिर परसों मिलती हूँ ठीक है मिलता हूँ